जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जोङो सिगांनि नांगाल एरिफोरजोंनो सिगाङावहाय मावनाय जायोमोन मोसौजों हालेवनाय जायोमोन माइ गायनाय एरिनाय मोसौ मैसो बेफोरखौ फिसिनाय जायोमोन दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जोङो फिसिनाय जायोमोन आरो सिगाङावहाय जोंनाव फिसा फिसा जाम्फै दङमोन नाथाय दानि समावहाय जों गोबां जौगानाय मोनबाय आरो जों गोबां जौगानाय मोनबाय बे जौगानायाहाय जोंनाव दा दै जगायनायनि थाखाय मोजां राहा जाबाय आरो ट्रेक्टर एरिफोरखौ आबाद जे आबाद जौगाथायनि थाखाय सरखारा जोंनो ट्रेक्टर होयो दै सारग्रा होयो आरो पावार टिलार होफैयो जौगा जोलैनि जोलै होयो आरो एम्फौ बुथारग्रा मुलि हासार बेफोरखौ जोंनो सरखारा होयो जगायनानै होयो जायनि थाखाय जोंनाव दा आबाद बिथिंआवहाय गोबां मोजां जाबोबाय दा जोङो आबादारि हिसाबै जोङो आबादखौ मावनाय जायो जोंनाव दा मोननैबो रोखोमै आबाद मावो मोनसेया जोङो मेचिन बाहायनानै जौगा थाखोनि आदबजों जोङो जौगा थाखोनि आदबजों जोङो मावनाय जायो आरो मोनसेया जोंनि गोजाम आदबजोंनो जों मावो जायखौ जोङो टुल्स होननानै बुङो नांगाल जुंगाल मै बेफोरखौ बाहायनानै मोसौजों जोङो मोसौ मैसो जों हालेवनानै जोङो माइखौ गायो बेनिफ्राय जोङो दाउ अमाबो फिसियो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो जोंनि न'खरखौ जोङो जौगाहोयो दा बे मोननैबो रोखोमखौ जोङो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मावनाय नुनो मोनो दानि जुगाव सिगां समाव जोङो खासिजों माइफोरखौ हानाय जायोमोन दा नाथाय ट्रेक्टर हिसाबै जोङो ट्रेक्टरजोंसो माइफोरखौ हायो आरो दा जोङो माराखौबो ट्रेक्टरआवनो मारा होग्रा मेचिनजोंनो मारा होयो नाथाय सिगां समावहाय दिनैनिफ्राय बा बोसोर सिगाङावहाय जोङो मोसौ होनानै बा जिब जुनार होनानै बा जोङो मबेबा मोनसे जायगायाव जोङो माइखौ बुस्रोदनानैसो मारा होनाय जायोमोन नाथाय दा एसेबां खस्थ' नांला फारफ्रोमबो बिथिङै जोङो जौगाबोबाय